ओह औ अह ओमफ्राय औ औ

ओह एकसुयेलि माजबाटनिफ्राय एसे गोजान जायो अरां अरांहालागै फैनांगोन स्टेसननिफ्राय रिक्सा मोनगोन रिक्सा लानानै नोंथाङा माबा लागि फैदो मा होनो बास टेन्द आव लागि ओमफ्राय बियाव गारि फिसा मोनगोन थ'थ'फोर मोनगोन बेनिफ्राय अरां आव लागि फैदो अरांनिफ्राय एसे सिंआव हाबबावनांगोन नेसेनेल पार्कआ औ औ ओरैनो माजबाटनिफ्रायथ' अरां आव लागि टुयेन्टि फाइभ मिनिटसो लागोन टुयेनटि फाइभ टार्टि मिनिटसो लागोन औ ओमफ्राय जागोन औ थायो थायो जिप साफारिफोर थायो एभेलएबेल थायो हागोन हागोन ओह आंखौ मोनफैनाय लोगो लोगो फन खालामबानो जाबाय आं बेयावनो थायो मोनफैनानै सोर मा होनो लोगो हमबानो जाबाय आंखो आं मा मा खालामनांगौ खालामनानै होगोन ओह सुबिदालाय दोङो थानाय बेफोरबादि मा होनो सिङाव मा होनो बिदिनो रिजर्टफोर बादि दोङो थानो हानाय साइदाव ओम ओमफ्राय जिप साफारि खालामबा मोजांसिन जायो आरो औ फुङाव थांग्रोनांगोन ओम नोंथाङा मोनफैना आंखौ फन खालाम ओम ओम दे दे ओम ओम ओम